ہندوستان میں سب سے مشہور کھیل کرکٹ ہے ہاکی ہے فٹ بال ہے کُشتی ہے ملک کے مشہور کھلاڑی ثانیہ مرزا وراٹ کوہلی کھلی سنیل گواسکر سچن تندولکر یہ سب ہندوستان کے مشہور کھلاڑی ہیں